हाँ इतिहास में कई लोग ऐसे हैं जो लड़ाई के भाग के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास कर चुके हैं जैसे इस महाभारत युद्ध में उसके बाद कई योद्धा हुए उनके परिवार निवाश्रम में चले गए थे उदाहरण के लिए पांडवों को तेरह वर्ष को वनवास हो गया करना पड़ा उन लोगों के हाथों में उनके कारण कई भारतीय लोग पश्चिम की ओर भाग गए जिनके परिणाम स्वरुप भारत में कई सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए मुस्लिम विजय के बाद कई हिन्दू राजा और उनके परिवार नेपाल और दक्षिण भारत की ओर भाग गए अंग्रेज़ों के बाद अंग्रेज़ों के बाद कई भारतीय लोग अपनी मातृभूमि छोड़कर विदेशों में बस गए हैं इन चुनौतियों को इन लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहेगा जैसे उन्हें नए वातावरण भाषा और संस्कृती के अनुकूल होना पड़ता रहेगा उन्हें अक्सर स्थानीय लोगों द्वारा भेदभाव का सामना करना पड़ता है वह अक्सर हिंसा पीड़ा का का शिकार होते रहेंगे उन्हें अक्सर नए सिरों से अपना जीवन शुरू करना पड़ता है और आर्थिक कठिनाइओं का सामना करना पड़ता रहेगा इन चुनौतियों के बावजूद इन लोगों ने अक्सर अपने नए देशों में महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्हें अपनी संस्कृति और ज्ञान को साझा किया रहेगा और इन क्षेत्र में सफलता प्राप्त की होगी और फ़िर उसके बाद यहाँ पर व्यवहार लाखों अफ्रीकाओं को जा जस्टि अमेरिका और अन्य देशों में जाना पड़ा उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में रहना पड़ा और कठोर श्रम करना पड़ा हैगा सदियों से अपने घरों से भगाया जाए जाता रहा उन्होंने अपने उन्होंने अक्सर भेदभाव और पीर्तन का सामना किया है लेकिन उन्होंने अपनी सांस्कृतिक और पहचान को बनाए रखा और इतिहास में लड़ाइयों के भाग के रूप में प्रवास करने वाले लोगों ने कई चुनौतियों का सामना किया है इन चुनौतियों के बावजूद भी उन्होंने अक्सर अपने देशों में महत्तम योगदान दिया आएगा उन महात्मा गाँधी जैसे दक्षिण अफ्रीका में हुए गाँधी ने रंग भेद का सामना किया उन्होंने इस अनुभव से प्रेरणा ली कि भारत में स्वतंत्रता आन्दोलन का भी ने नेतृत्व किया है जिसे दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए मंडेला को सत्ताईस साल जेल में बिता बिताने पड़े सीय है उन्होंने बाद में दक्षिण अफ्रीका के पहले अबवेत राष्ट्रपति बने इन लोगों को देख दिखाया है कि प्रवासियों के पास भी उन्हों अपने नए देशों का शक करा क्या प्रभाव पड़ा हेगा और यह इतिहास में लड़ाइयों के भाग के रूप में प्रवास करने वाले लोगों कई चुनौतियों का सामना करना फ़िर सामना किया इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अक्सर अपने नए देशों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है